ہاں مجھے نل کا پانی ملتا ہے گھر پر بھی ملتا ہے میری دوکان پر بھی ملتا ہے اگر پانی نہ ملے تو زندگی مختلف نہیں جینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ انسان کھانے کے بغیر تین دن رہ سکتا ہے پانچ دن رہ سکتا ہے بنا پانی کے نہیں رہ سکتا پانی ایک بہت اہم ضرورت ہے چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو ہر کسی کے لیے پانی بہت ہی ضروری ہے پانی نہیں ملا تو تکلیف پانی زیادہ ملا تو تکلیف جیسے بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے بارس کا موسم ہے تیسرا مہینہ گذر چکا ہے مشکل سے بیس سے تیس پر سینٹ پانی برسا ہے بارش ہوئی ہے بارش ہوگی تو ڈیم بھرے گا ڈیم بھرے گا تو نلوں میں پانی آئے گا جب ڈیم ہی نہیں بھرے گا تو نلوں میں پانی کہاں سے آئے گا پانی بہت ضروری اور بہت اہم ہے پانی جو کا جو ٹائمنگ فکس ہے اس کے لیے پریپریشن کرنا پڑتا ہے ٹائم ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے چاہے گھر کی عورتیں ہوں چاہے مرد ہو چاہے گھر ہو چاہے آفس ہو پانی کا انتظار کرنا پڑتا ہے پانی آتا ہے تو اگر پانی کا بارش کا سیزن ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے پھر تو ایک دن گیپ سے کر کے پانی آتا ہے دو دن گیپ کر کے پانی آتا ہے واٹر ٹیبل جو ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ڈیم سے پانی بھی لیٹ آتا ہے اور صاف نہیں آتا سب سے پہلے دو تین منٹ پانچ منٹ پانی کو ایسے ہی بہانا پڑتا ہے تاکہ گندا پانی آ رہا ہے تو بہہ جائے اس پانی سے پی کر مختلف طریقے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ڈائریا ہو جاتا ہے ہیضہ ہو جاتا ہے تو پانی سب صاف آتا ہے تو پانی آتا ہے اس کو فلٹر لگا کر کپڑا لگا کر اسے صاف بھرتے ہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی بیماری کا چانس نہ رہے پانی ہی سب کچھ ہے ہمیں ہر انسان کو دن میں تین لیٹر پانچ لیٹر پانی پینا چاہیے ضروری ہے پانی کی کمی وجہ سے باڈی میں کڈنی اسٹون بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے پانی بہت اہم اور ضروری چیز ہے پانی ہر مخلوق کے لیے ہے جیسے ابھی گذشتہ ہفتے پانی کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی تو دھارمک پروگرام کیا گیا اس میں ذکر کیا گیا اپنے گناہوں کے معافی مانگی گئی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی گئی دعا کی گئی آیات کریمہ کا ورد ہوا دعا مانگی گئی بارش نہیں ہونے کی وجہ جو اسلام میں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا زناخوری گالی گلوج زکات کا نہ ادا کرنا اس طرح کے بہت ساری وجوہات ہیں بارش نہ ہونا اور نہ ہونا کی شکل میں پانی نہیں ملنا تو پانی بہت اہم چیز ہے چاہے وہ شہر ہو گاؤں ہو دیہات ہو بڑے بڑے شہروں میں تو پانی ٹینکروں سے آتا ہے خریدنا پڑتا ہے وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یار پیسہ دے کر بھی پانی نہیں ملتا آج بھی بہت سارے آکال اور دشکال پڑ جاتا ہے مہاراشٹر میں ودھربو میں ہر سال دشکال اور گھوشت کیا جاتا ہے سرکاروں کی طرف سے یوجنائیں دی جاتی ہے قرض معافی کی جاتی ہے کسانوں کے لیے پانی نہ ملنے کی وجہ سے بڑے بڑے شہروں میں ٹینکروں سے پیسہ خریدنا پڑتا ہے بہت ساری دنیا میں ایسا ہے کہ لوگ پانی کو آٹھ آٹھ دن کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں بہت قیمتی ہے پانی بہت اہمیت کی چیز ہے